म्हजें अत्यंत जेवणाचो आवडीचो प्रकार म्हळ्यार आमचें गोंयचें जेवण शीत कडी आनी नुस्त्याचें हुमण आनी बरोबर दोन तीन भाज्यो आनी नुस्त्याचो प्रकार हो आमकां खंयूय गेल्याक आमचें गोंयचें जेवण म्हाका खूब आवडटा आमचें शीत तें उकडेंय आसूं सुरय आसूं तेजे वांगडा नुस्त्याची कडी नुस्तें कसलेंय आसूं बारीक वा मोटें आनी बरोबर इल्ली किसमूर वा सुंगटांची किसमूर जांव तिसऱ्यांचें सुकें आनी आमची गोंयची भाजी हें जेवण म्हाका सदांच आवडटा